चिरां जिल्लायाव गाहाय सोलोंथाइयारियाव फसंथानफोर दं जेरै बें बेंथलावहाय निउ लरनिं इंलिस स्कुल दन बस्क' इंलिस स्कुल कलेज गभारमेन्ट कलेज आरो हाइयार सेकेण्डारि आरो बेबायदिनो गोबां फिसा फिसा स्कुलफोर दङ प्राइभेट कले प्राइभेट स्कुलफोरखौबो जों नुनो मोनो प्राइभेट स्कुलाव बांसिनै सोलोंथाइखौ मोजाङै खालामनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला प्राइभेट स्कुलाव फारसेनिफ्रायनो टिचारफ्राबो फारसेनिफ्राइ दायथ' लानानै फोरोङो मो स्थुदेन्थसफोरनि मोजां जानायनि थाखाय आरो गोबां खेला गेलेनाय खारनाय बारनाय मोसानाय मुसुरनायफोरखौ प्राइभेट स्कुलाव बांसिनै मोननो हायो

फरायनायनि सायावबो गोबां नथ्स आरो फोरखौबो होयो आरो फरायसाफोराबो गोबां गोसो गुदुं जानानै फरायनो हायो गभारमेन्ट कलेजआव गभारमेन्ट स्कुल एबा कलेजफ्राव बांसिनानै दायथ' लाया एबा फोरोंनायखौ नुनो मोना गोबां इंलिस स्कुलफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो प्राइभेट स्कुलावबो गोबां रोखोमनि आयदाफोरखौ लानानै फोरोंनाय जायो